मेरे जीवन में खेल का फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा महत्त्व है क्योंकि मैं इसमें अपना यानी की हंड्रेड पर्सेन्ट पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ क्योंकि मैं इसमें आगे जाना चाहता हूँ मैं शुरू से इस खेल के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित रहा हूँ क्योंकि इससे मेरे को फायदे ये होते हैं कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठता हूँ मेरे फिजिकल को मैं अच्छी तरीके से ध्यान दे पाता हूँ मेरा पूरा वर्कआउट करता हूँ जिसने मेरे को बिमारियों से भी आराम से मैं मुक्त मुक्त रहता हूँ मेरा जो है सुबह अच्छा अच्छे से उठके सब पूरा फिटनेस वर्कआउट जो भी मेरे को करना हैं मैं टोटल चीज़ करता हूँ आगे सेलेक्शन के लिए मेरे को अच्छे से प्रिपरेशन करनी रहती है काफ़ी ज़्यादा इसलिए मेरे जीवन में इसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा महत्त्व है क्योंकि मुझे आगे इसी के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है